जी है रूम खाली क्या करना है आपको दो अडल्ट यस सर हमारा प्राइज़ सर पच्चीस हज़ार रुपये से चालू है डीलक्स ऑन स्वीट के लिए पच्चीस हज़ार रुपये डीलक्स वन स्वीट दो अडल्ट के हिसाब से सर पचास हो जाएगा डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा सर सीज़न चल रहा है ठंडी चल रही है ठंडी सब है ब्लैंकेट है सर फ़ुल व्यवस्था आपको जैसा गीज़र हीटर कम्बल सब है आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको मिल जाएगी जी सर दो अडल्ट्स में सर आप मेल रहोगे मेल फ़ीमेल रहोगे दो मेल रहोगे या मेल फ़ीमेल मेल फ़ीमेल रहोगे मैरिड अनमैरिड सर मैरिड ओके सर तो आपस में ही मैरिड या सर किसी और से मैरिड सर ओके सर तो फिर आपके लिए चलो मैं डिस्काउंट दे दे रहा हूँ आपको आपका दो लोगों के लिए मैं थर्टी फ़ाइव थाउज़ेंड कर दूँगा सर हमारा फ़ाइव इस्टार होटेल है सर तो यह मिनिमम प्राइज़िंग इस्टार्टिंग ही है सर फ़ॉर अ सर तो कहीं और देख लीजिए न कहीं और देख लीजिए सर फिर क्या पता आपका आधार ओधार कार्ड फे़क हो सर अनमैरिड अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है सर और पता चल जाता है तो बिल्कुल भी छोड़ते सर हैं यस सर तो लेया सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है जी जी और हाँ सर पेटीएम और सर आप मतलब क्या रात का स्टे आपको कुछ और रूम में प्रोवाइड चाहिए मतलब कुछ और सामान जैसे क्योंकि क्या सर डिनर तो सर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा क्योंकि कि क्या है कि अगर बाहर से कुछ एडिशनल चीज़ जैसे आपको रोप वगैरह चहिए या फिर कुछ और चाहिए सर आपके इस्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तो वो सब भी हम लगवा देंगे सर जैसे आप किसलिए आ रहे हनीमून के लिए आ रहे या किस चीज़ के लिए आप अगर थोड़ा इस्पेसिफ़िकली बता देंगे तो उस हिसाब से अरेंजमेंट भी हो जाएगा सर आप आ कर बता दीजिए कोई दिक्क्त नहीं होगी सर दिखा दीजिए जो जैसा दिखाना है सर जिसको जी ओके